बिहारमे न्यूज मीडिया यात्रा आ पर्यटन से जुड़ल मुद्दाके अनेक प्रकार से कवर करैत अछि मीडियाके लोक हर जगह उपलब्ध छथिन जेतऽ हुनका हुनकर उपलब्धता नहि छै हुनका मैसेज आबै छनि सम्बाद आबै छनि ओ ओहि ठाँ उपलब्ध रहै छथिन एहनो प्रकारके बात होइ छै जे एक मीडियाके लोक दोसर मीडियाके लोक से भी सम्पर्कमे रहै छथिन आइ काल्हि तऽ मोबाइल छै एक आदमी दोसर आदमीके मैसेजके तुरत पैढ़के बुझि जाइ छथिन या ओतऽ पहुँच जाइ छथिन आ अपन काज कऽ लै छैथ